जय झूलेलाल स्कूल में मुंहिंजो पसंदीदा विषय विज्ञान हो छाकाणि त विज्ञान में असीं केतिरा ई अलॻि अलॻि प्रयोग करे सघंदा आहियूं विज्ञान असांजे जीवन खे बदिले छॾियो आहे चाहे कोई वॾो कमु हुजे चाहे नंढो कमु हुजे सभु कुझु विज्ञान सां ई संभव थिए थो जीअं त घर में लाइट पंखा इहे सभु बिजलीअ जे करे हलनि था जेको विज्ञान जे वजह सां ई संभव आहे मुखे प्रयोगशाला में अलॻि अलॻि प्रयोग करण में ॾाढो सुठो लॻंदो आहे ऐं मूंखे ॾाढो मज़ो ईंदो आहे अलॻि अलॻि शयुनि खे मिलाए करे कुझु अलॻि ई तरीक़े जा रंग जा पाणीअ जो ईज़ाद करणु कुझु अलॻि ई तरीक़े जो प्रयोग करणु मूंखे ॾाढो वणंदो आहे विज्ञान विषय में असांखे हिन पूरी धरतीअ जी हितां जे जानवरनि जी वणनि जी गुलनि पननि जी जानकारी मिले थी सिर्फ़ु एतिरो ई न ब्रम्हांड में छा थो थिए उनजे बारे में बि ॼाण थिए थी अॼु असीं हिते वेही करे बि देश में परदेस में ॻाल्हाए सघूं था पंहिंजे माइटनि खे ॾिसी सघूं था उन्हनि जो हालु अहिवाल वठी था सघूं पिया सिर्फ़ु एतिरो ई न असीं चंड खे बि एतिरो साम्हूंअ खां ॾिसी सघूं था जीअं असां पाण चंड ते विया आहियूं इहो सभु कुझु सिर्फ़ु विज्ञान जे वजह सां ई संभव थियो आहे नयुनि नयुनि शयुनि खे ॾिसणु उन खे सुञाणणु मूंखे ॾाढो वणंदो आहे नयूं नयूं प्रयोग करणु मूंखे ॾाढो वणंदो आहे इनजे करे विज्ञान मुंहिंजो पसंदीदा विषय आहे जय झूलेलाल